जोंनियाव ओरैनो दोरोंआरि आबाद होनोब्ला जों सिगांआव

जेरैहाय जि कलफाख्रि माइ कलफाख्रि माइ आरो आसु माइ आइजं माइ माइब्रा जोसा बेफोरखौ जोङो गायोमोन दायो बेनिफ्राय बेफोरखौ नागारनानै जोंनि गेजेराव माथ्र' गायोसै मासुरि माइ रनजित माइ बेनिफ्राय बे माइब्रा जोसा जोसाया जोसा गोसोमबो थायो जोसा गुफुरबो थायो अबेबा मोनसेया फिसासिन अबेबा मोनसेया फिसानिफ्राय एसे गिदिरसिन बिदिनो बिगायाव जोसाफोरा खम जायो सय मन साद मन बिदिबो जायो सरन' मासुरिफोरा बारि दिनावहाय बिगायावनो कमथारबाबो बार' मन जायो आरो जों रनजितखौ सल्ल' मननिफ्राय एसे खमसिन मोननो हायो दायो सिगांनि बायदि गायलिया माने मोनथाम गाहाम मोनब्रै गाहाम जादनिल' माइ गायोसै दा उतपादननि सायाव सोलो खालामनानै बेफोर माइखौ गायनाय जायो